खेती खेतीमे जे हए से बहुत प्रकारके काम यए पहिले आदमी जे हए से गोबरपर खेत उपजाबत रहए फसल खेसारी भेल मसुरी भेल राहरि भेल आब जे हए से ओहिमे पहिले बैलसँ जोतैत रहए जोति एक बेर जोति कऽ छोड़ि दैत रहय फेर दोसर बेर फेर दोसर बेर जाइत रहय जोतय लए जोति कऽ फेर चौकी दऽ कऽ फेर तेसरमे खाद मिलबैत रहय खाद ओहो कमे दैत रहय एक आध किलो आब जे हए से ट्रैक्टरसँ खेती होइए ट्रैक्टर जाइए ट्रैक्टरसँ जे हए से एक दिनमे अहाँ खेत तैयार कऽ लेब एके दिनमे जे हइ से गोबर खाद छीँटि दियौ मिला दियौ मिला कऽ ओकरा जे हइ से जे ओहिमे फसल करियौ गेहूँ करियौ मक्कइ करियौ आलू करियौ ओहि हिसाबसँ मक्कइ जे हइ से लाइन घीँचि कऽ ओ रोपि दियौ ओहिके बीचमे बीचमे जे हइ से राजमा रोपू आलू रोपू आओर मालके घास जे हइ से जौ इएहसभ रोपबै सभ तरीकासँ जे हइ खेतीके बहुत अनेक तरीका हए अनेक तरीका हइ एहिमे हरेक चीजके खेतमे से उपजि सकै छथिन बहुत दाना जे हइ से गेहूँ मक्कइ राहरि मसूर मूङ्ग बहुत ई भेल गन्ना भेल गन्ना अहाँके गन्ना भेल घर बनबै आरके लिए इकरी खढ़ बहुत किछु खेतसँ परतामे निकलैत हए ओकरा जोति देलियै तऽ खढ़ उपटि गेल इएहसभ खेतीबाड़ी होइ छै आ बाँकी जे हइ से ओकरा एगो फसल भेल दोसर फसल तैयार करियौ गेहूँ रोपि बाग करियौ गेहूँ भऽ गेलै तऽ ओहिमे मालके गाछ छीँटि दियौ जोति कऽ फेर ओहिके बाद जे हइ से गेहूँ कटि गेलै घास कटि गेलै तऽ फेर जोति कऽ फेर ओहिमे धान रोपि लियौ धान काटि कऽ फेर उएह पर आबि जइयौ फेर मक दोसर फसल करबै तऽ दोसरो फसल हेतै तेसरो फसल हेतै आओर जे हइ से धान काटि कऽ कोबी रोपि लियौ कोबी उपजा लियौ